اتّر پردیش میں سیاحوں کی تعداد بہت کم ہے اور جو گھومنے کے تفریح کرنے کے مقام ہیں جیسے چڑیا گھر ہے پارکس وغیرہ ہیں گھومنے کے حساب سے تو یہ شہروں میں زیادہ تر ہوتے ہیں جگہ ہوتی ہے لیکن گاؤں میں تو کھیت میں لوگ گھومنے جاتے ہیں اور ندیوں میں گھومنے جاتے ہیں اور باغاتوں میں گھومنے جاتے ہیں ان کے لیے تو یہی باغات ہی پارک ہوتے ہیں گاؤں میں شہر میں پارک بناتے ہیں جگہوں میں چھوٹے چھوٹے پودے لگاتے ہیں گھاس اگاتے ہیں اور کھیلنے کا جو سامان ہے وہ لا کے رکھتے ہیں ایکسرسائز کے وہ سامان لا کے رکھتے ہیں ان کو پارک بناتے ہیں لیکن گاؤں میں یہ سب نہیں ہے گاؤں میں اگر گھومنے کا من کرتا ہے تو جنگل میں باغات میں کھیتوں میں لوگ گھومنے جاتے ہیں اور پھل فروٹ کھاتے ہیں سبزی وغیرہ کھاتے ہیں یہ سب گھومنے کے بہت اچھے گاؤں میں بہت اچھے پارک وغیرہ کہلاتے ہیں